हाल ही के दस दिनों में मैंने एक चार्जर लिया हुआ था वह चार्जर कुछ अच्छा नहीं था वो चार्जर फोन को चार्ज करने में अत्याधिक समय लगता था एवं व चार्जर अच्छी तरीके से मेरे फोन को चार्ज नहीं कर पाता था